हैलो मैं ठीक आं तुस सनाओ होर कि'यां याद करेआ अज्ज आए ओ तुस रियासी अच्छा आओ फिर घूमो इत्थै आइयै इ'यां ते इत्थै बत्थेरियां सूला पार्क जांदे लोक ओह्दे बाद च सूला पार्क ऐ वावा डनसल ऐ होर बी बत्थेरियां आ ओ तुस घूमो सेही आं अच्छा टाइम लगग ते रोज निकलगे नेईं लगग ते तुस घर आयो न अच्छा अच्छा नेईं नेईं साढ़े इत्थै न मतलब दूर दूर जगहा निं हैन मतलब इक थोह्ड़ी थोह्ड़ी अग्गे पिच्छै जेइयै किश डिस्टैंस इन्ना ऐ नी थोह्ड़ी थोह्ड़ी अग्गै अग्गै जाइयै आई जंदियां इन्नी दूर दूर निं ऐ गड्डी करियै गड्डी करी लैगे सानूं तुस स्हानू दस्सो थोहानूं करी देगे गड्डी इत्थै केह् ऐ साढ़े तोहानूं पता ई ऐ इन्ना दूर दूर ऐ निं जगहा ते इक गड्डी करगे ते ओह् सारी जगह् घुमाई देगे ऐनी ऐं हां आई जायो तुस फोन करी लैओ न तुस अच्छा मतलब लेट ई पुज्जनी ऐ ठीक ठीक कोई गल्ल निं आयो तुस लायो चक्कर शक्कर ते आयो साढ़े घर आयो पैह्ले न्हाई नुइय़ै जायो नाश्ता नुश्ता करियै ठीक ऐ भी ठीक ऐ